हॅलो हांवें बूक माय शोचेर म्हाजी टिकेट बूक केल्लेली आसा ती म्हाजी एक शो आसललो ताका लागून सो म्हाका जाणून घेवपाक जाय की म्हाजी टिकेट कन्फर्म जाला कित्याक म्हाजो शोवाचो जो डेट आसा ती लागी पावलेली आसा म्हाजो रेफ्रंस नंबर शुन्य चार पांच स आठ णव आसा तुमी म्हाका सांगपाक शकता की म्हजी बुकींग कन्फर्म जाला काय ना ती